नमस्ते क्या लेना है हाँ आलू है मटर है टमाटर है भिंडी है कटहल कद्दू क्या लेना है सब क्या हाँ सब हाँ बताओ तो क्या चाहिए कितने क्विंटल दो क्विंटल तीन क्विंटल कितनी लेनी है अच्छा तो हम रेट क्विंटल के हिसाब से पड़ेगा पचास हज़ार वो बात सही है मगर हमें कम पड़ेगा तभी तो देंगे तुमको सस्ते में महंगा है ना सब बस थोड़ा बहुत हो जाएगा हज़ार दो हज़ार ज़्यादा नहीं हो पाएगा कितनी लेनी है हाँ तो पड़ेगा पचास हज़ार का टमाटर पड़ेगा सत्तर हज़ार का छूट थोड़ी होगी एक एक दो हज़ार हो जाएगी उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगी तो लेने आओ कब आओगी और क्या या पता बताना देंगे हाँ भिजवा देना भिजवा देना कब भिजवाओगी हाँ हाँ ठीक है देंगे ठीक है हाँ हर सब्ज़ी है ना शिमला मिर्च है शिमला मिर्च है जैसे बैंगन है क्या चाहिए आपको मुझे क्या फ़ायदा होगा मुझे क्या फ़ायदा मुझे भी तो चाहिए ना क्या देंगे

हाँ तो सत्तर हज़ार रुपए कितना देंगी आप हमें ठीक है ठीक है फिर बताएंगे फिर भिजवा देना सब भिजवा दें ठीक ठीक नमस्ते